आहो में सवेरे उट्ठना होन्ना ते सैर करन वी जन्ना होन्ना मार्निंग दे बिच बी में कोई चार बजे कन्नै उट्ठिये ते अपने सैर करने जन्ना होन्ना ते आह्नियै फिर बुर्श बार्श करियै ते फिर में रोटी खाई खुइयै ते फिर चक्कर लान चली जन्ना होन्ना ते ओह्दे बाद बिच फिर में रेस्ट करना ते रेस्ट करियै ते फिर में शामीं फिर पंज बजे कन्नै रेडी होन्ना होन्ना ते पंज बजे कन्नै फिर में जाना होंदा सैर करन ते कोई इक घैंटा में आस्ता आस्ता मतलब की आस्ता आस्ता दौड़ लगानी होंदी ऐ आस्ता आस्ता दौड़ना होन्ना ते फिर अग्गे जाइयै में फिर थोह्ड़ी एक्सरसाईज करी लैन्ना होन्ना ते इंदे कन्नै मेरा शरीर जेह्ड़ा मेरा शरीर साढ़ा जेह्ड़ा पेट बद्धे दा होऐ जां कुश होये दा होऐ तां उदे कन्नै एह् होंदा के थोह्ड़ा शरीर हल्का होई जंदा ते ओह्दे बाद विच फिर में जेह्ड़ा अपन रनिंग गी टैम दिन्ना होन्ना कोई सवेरे में दिन्ना होन्ना कोई इक घैंटा इक घैंटा टैम दिन्ना होन्ना एक्सरसाईज गी ते ओह्दे बाद बिच फिर जेह्ड़ा में फिर एव्री मतलब कि रोज में जन्ना होन्ना रोज में सवेरे शामीं सवेरे शामीं जाना होंदा ऐ सैर करन ओह्दे कन्नै एह् ऐ कि इक जेह्ड़ा असें सवेरे रुट्टी खन्ने होन्ने आं ओह्बी पची जंदी ऐ ते अपना शरीर दी जेह्ड़ी हेल्थ ऐ ओह्बी ठीक रौहंदी ऐ ते ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा साढ़ा उत्साह् ऐ एह्बी बढ़दा जंदा ऐ ते साढ़े कहने दा मतलब एह् ऐ कि रोज उट्ठने चाहिदा सानूं ते सवेरे उट्ठियै बी चार बजे जाना चाहिदा सैर करने वास्तै एह्दे कन्नै सानूं एह् ऐ एह्दे कन्नै सानूं कोई बमारी निं लग्गनी ऐ वी ते ना कोई सानूं नुकसान होना ऐ ते एह् साढ़े वास्ते गै ठीक ऐ कि असें सवेरे उट्ठियै सैर करने जन्ने होन्ने आं ते शामीं बी जन्ने होन्ने आं कन्नै असें जेह्ड़ा खाना पीना जेह्ड़ा ते ओह् सैर करियै आना ऐ ते अपने बुर्श बार्श करियै नाश्ता करियै इक बारी फिर चक्कर लान चली जन्ने होन्ने असें ते ओह्दे कन्नै एह् ऐ की थोह्ड़ा बमारी बमुरी कोला बी बंदा बचे दा रैहंदा ऐ ते इस वास्तै जेह्ड़ा में टैम ऐ एह् में अपने शरीर गी बड़ा टाईम दिन्ना होन्ना के मिगी कोई बिमारी ना लग्गे ते एह्दे वास्ते में अपनी एक्सरसाईज गी टैम टू टैम दिन्ना होन्ना